गल्ल करचै अगर अस हैल्थ केयर प्रोवाईडर्स दी ते जम्मू बिच्च हैल्थ केयर प्रोवाईडर्स हैन जियां कि डाक्टर होई गेआ नर्स होई गेआ प्राईवेट प्राईवेट हस्पिटल बिच्च होई गे डाक्टर्स जां गौरमैंट हस्पिटल बिच्च होई गे गौरमेंट फैसिलिटिस होई गे तो डाक्टर्स बगैरा हैं ऐन जी ओ वर्कर्स हैं लोग हैं फैसिलिटी बट फैसिलिटी कम है अगर अस दिखचै अगर अस दिखचै ग्रांऽ वाली साइड दिखचै ते उद्धर जेह्ड़े बी लोक होंदे उ'नें प्राब्लम आंदी नां इन्ने हस्पिटल नेईं होंदे जां फिर फैसिलिटी निं इन्ने उं'दे तक पुजदी कि उ'नेंगी ओह् फायदा उठा सके और उस फैसिलिटी दा अगर ग्रांऽ दी गल्ल करचै ते उद्धर इतने इन्ने बड़े बड़े हस्पिटल निं होंदे निक्के निक्के हस्पिटल होंदे और इन्ने जादा फैसिल्टी बी उद्धर नेईं होंदी ऐ ते जेह्ड़ी बी सिरियस कंडिशन आह्ले पेशैंट होंदे फिर उ'नेंगी जम्मू रैफर करी ओड़दे न जम्मू जेल्लै जम्मू रैफर करी ओड़दे न जेह्ड़े बी क्रिटिलक कंडिशन्स आह्ले पेशैंट्स होंदे न जम्मू अगर फैसिलिटी है ते ओह्दा ईलाज़ होई जंदा लेकिन कुछ कुछ ऐसे पेशैंट होंदे कुछ कुछ ऐसे केसश होंदे जिं'दे बिच्च मतलब बड़ा जादा क्रिटिकल कंडीशन होंदी ऐ पेशैंट दी होर बिच्च फिर उस पेशैंट गी बाह्र भेजना पौंदा ऐ कुछ कुछ लोग केह् करदे ओह् केह् करदे नुस्खे मतलब जैसे घर के नुसके हैं फिर उसे जड़ी बूटियां बगैरा बैसे इस्तमाल करते करदे उं''दा इस्तमाल करदे बट ओह् बी कुछ कुछ इतना कंफ्रमेशन निं होंदी उस चीज़ दी इन्नी कंफ्रमेशन निं होंदी कि पर्टिकुलर बंदा ठीक होगा ईलाज़ ओह्दा होना जां नेईं होना ते हर इक फैसिलिटी दा मज़ूद होना बड़ा जरूरी ऐ हून बाह्र जियां जिन्ने बड्डे बड्डे हस्पिटल होंदे बाह्र क्यों करदे उ'नेंगी रैफर इसलिए करदे क्योंकि वहां पे उद्धर फैसिलिटी है मतलब अग्गें उद्धर जाह्गे मतलब हर इक हर इक डाक्टर न हस्पिटल ऐ हर इक चीज़ ऐ हर इक फैसिलिटी ऐ ते उ'नेंगी कुतै फरदर रैफर करने दी जरूरत निं ऐ उत्थें गै ईलाज़ होई जाना सारा कुछ होई जाना ते एह् ही चीज़ एह् ही चीज़ जम्मू बिच्च बी होनी चाहिदी एह् चीज़ जम्मू बिच्च बी होनी चाहिदी किसे बी ईला किसे बी पेशैंट गी बाह्र ना भेजेआ जाए ओह्दे सारा ईलाज़ जेह्ड़ा बी है ओह् जम्मू बिच्च रैह् के ही हो जाए होर होई जाए और हर इक फैसिलिटी मज़ूद होनी चाहिदी चाहे ओह् चाहे ओह् डाक्टर हो नर्स हो जां फिर कोई बी फैसिलिटी हां जां मशीना हो जां कुछ बी हो ओह् सारी की सारी ओह् सारी दी सारी जेह्ड़ी ऐ ओह् हस्पिटल बिच्च मज़ूद होनी चाहिदी ताकि लोकें गी बाह्र ना जाना पवै सारी जेह्ड़े बी ग्रांऽ तू आने चाहिदे जेह्ड़े ग्रांऽ तू आए दे सारे गै आए दे होने जेह्ड़ी उम्मीद ऐ उम्मीद उप्पर खरा उतरै जा हास्पिटल और सारी दी सारी फैस्लिटिस जेह्ड़ी ऐ उत्थें हस्पिटल बिच्च होनी चाहिदी